ٹیکنالوجی نے کھیتی ماہی گیری مویشی پروری ڈیری کی پیداوار اور زراعت کے میدانوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اب وہ کام جو پہلے بہت محنت طلب اور وقت لینے والے ہوتے تھے آج کل آسان تیز اور مؤثر ہو گئے یہاں کچھ اہم مثالوں کو میں ذکر کروں گا کھیتی کے لیے خود کار مشینیں آ گئی ہیں جس سے کھیتی کرنے میں کافی آسانی آئی ہے موسمی معلومات کے ایپس آئے ہیں جس سے بہت ساری چیزوں کی جانکاری مل جاتی ہے ماہی گیری میں مدد ملتی ہے فش فائڈر ڈیوائسیز یہ آلات مچھلیوں کی موجودگی اور گہرائی بتاتے ہیں جس سے وقت اور ادھن کی بچت ہوتی ہے مویشی پروری اور ڈیری کی پیداوار میں بھی مدد ملتی ہے خود کار دودھ دونے والی مشینیں آئی ہیں جس سے وقت کی کافی بچت ہوتی ہے اور صفائی کا خاص خیال ہو جاتا ہے پورشن اور ویکنسینشن کلنڈر کی ایپس وقت پر ٹیکے اور متوازن خوراک دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مزدوری کم لگتی ہے وقت کی بچت ہوتی ہے پیداوار زیادہ اور معیاری ہوتی ہے